ज़्यादातर हम अपनी बीमारियों का इलाज हमारे घर पर ही घरेलू रूप से करने का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमारा सिर दर्द होता है तो हम बाम लगा कर बाँध देते हैं तो थोड़ी देर में बंद हो जाता है या तो हम एक गोली खा लेते हैं उससे बंद हो जाता है फिर हमें सर्दी खाँसी होती है तो हम घर पर ही गर्म पानी किए इसमें विक्स डाल कर भाँप ले लेते हैं उससे हमारी सर्दी भी ठीक हो जाती है हम बाम लगा लेते हैं

और हमारे पेट में दर्द होता है तो हम पेट की सिकाई कर लेते हैं सिकाई करने के बाद हम उसे बाँध लेते हैं बाँधने के बाद थोड़ी देर बाद अगर और ज़्यादा दर्द होता है तो हम उस में गोली खा लेते हैं और गोली खा कर हम चुप चाप सो जाते हैं गला दर्द होता है तो हम गर्म पानी का सेक करते हैं कुंकुने पानी से हम ग़रारे करते हैं दाँत दर्द होता है तो दाल में दाँत में हल्दी और सरसों का तेल तवे पर गर्म कर के उसको थोड़ी देर रख लेते हैं तो दाँत का दर्द बंद हो जाता है ऐसे ही हमें कान में दर्द होता है तो हम सरसों का तेल गर्म करते हैं उस में लेहसुन की कलिया डाल कर उसको गर्म कर के कान में लगा लेँ कान में डाल देते हैं तो उससे कान को भी कान का दर्द बंद हो जाता है हमारी आती कमर दर्द कमर दर्द होती है तो हम उस में भी बाम लगा लेते हैं और थोड़े से उस में सिकाई कर लेते हैं तो हमारी कमर दर्द का भी बंद हो जाता है और कुछ चोँट वग़ैरह कुछ लगती है तो हम उसका घर पर ही इलाज कर लेते हैं हमें घर पर इलाज करने के पर ज़्यादा विश्वास है कि घर पर ज़्यादा अच्छे से इलाज हम कर सकते हैं